हय आमी नाचाचे सतींत वाटो घेतात आनी आमचो नाच बरो जावपाक नाच नाच शिकयतात ते गुरू हाडात आनी आमचो नाच बरो करूंक हें करतात शिकतात आनी आमी कोण नखो तांकां एकामेकांक आदार दिवन आमचो नाच सारको करतात